निशा कल्ह न मां हिनजा क्रोशिआ जा ॿ सूआ वठी आयमि मस्त फाइबर जा अलॻि निकिता थी ऐॾा स्मूथ आहिनि ऐॾा स्मूथ आहिनि आहे छा करिणो ओंक ठाहे करे हुनमां विचमां सिधो टाको कढिणो आहे अड़े पुछु ई न मां त राहुल जो ऐॾो मस्त स्वेटर ठाहियो ऐं टीवी जो कवर ठाहियो पाण सोचां थी ॿ टे सॉक्स ठाहियां सिखियो आहे त शौक़ु पुरो कयूं न आहिस्ते आहिस्ते हा हा टिनि कलरनि खे मां जोड़े करे हिन जो टीवीअ जो कवर ठाहियो हूं सिधो संहों ओंक मां सिधो त धाॻो कढु ऐं सूआ अहिड़ा मस्त आहिनि हिन जा फाइबर जा एॾा स्मूथ था हलनि पिया हा मां सुभाणे खणी थी अचांए ॾेखारियां थी